آداب میرا نام شاہ رخ ہے اور میں آج اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے بجلی کے بل کی ادائیگی کے حوالے سے اقتصاد محسوس ہوا بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق بجلی کے بل کے لیے جو رقم کٹنی تھی اس سے زیادہ کٹوتی ہو گئی ہے پہلا قدم یہ تھا کہ میں نے فوراً اپنے بینک کی کسٹمر کیئر پر کال کی میں نے انہیں ٹرانزیکشن کی تفصیل تاریخ اور کٹوتی گئی رقم بتائی بینک افسر نے مجھے تصدیق کی کہ باقی اتنی رقم کٹی ہے اور اس کا ریفرینس نمبر بھی مجھے فراہم کیا اس کے بعد میں نے بجلی بورڈ کے بلنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا میں نے انہیں وہیں ریفرینس نمبر اور میرا کنزیومر نمبر بتایا اور دریافت کیا کہ آیا ادائیگی مکمل ہوئی ہے یا کوئی اضافی رقم وصول کی گئی ہے وہاں سے معلوم ہوا کہ ان کے سسٹم میں تو بل کے مقرہ رقم ہی درج ہے اور اضافی رقم ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ مزید دیکھیں گے اور اگر اضافی رقم جمع ہوئی تو اسے واپس کی جائے گی